ہمارے یہاں پکوانوں میں بہت سے بہت طرح کے پکوان پکائے جاتے ہیں لیکن کچھ بہت خاص پکوان ایسے ہیں جو دور تک مشہور و معروف ہیں جیسے کہ سردی کے موسم میں ایک پکوان ہے جسے ہم لوگ انگشتی کہتے ہیں مجھے جہاں تک یاد ہے کہ مئو شہر کے تمام گھروں میں ایک مرتبہ تو ہر گھر میں بنائی جاتی ہے یہ انگشتی اور اِس کے علاوہ پایا لوگ بہت کثرت سے بناتے ہیں اور مُرغے کی سیخ وغیرہ بہت زیادہ بنتی ہیں